सुबह में उठते हैं और चार बजे जाते हैं दौड़ने के लिए दौड़ने से बहुत सारा लाभ मिलता है गाँव का बहुत सारा आदमी सब जाते हैं दौड़ने के लिए दौड़ने से सेहत अच्छा रहता है और मतलब दौड़ने से मतलब बीमार बीमार भी नहीं पड़ता है पड़ते हैं उसके बाद दौड़ करके आते हैं पढ़ते हैं नहाते हैं उसके बाद खाना भी और खाते हैं उसके बाद मतलब पहले गैस भी बनता था अब दौड़ने लगे हैं तो गैस नहीं बन बनता है शरीर मतलब अच्छा रहता है फिटनेस बढ़ा है मेरा पहले मोटापा मतलब खाते थे तो मतलब शरीर बनने लगा था ज़्यादे मोटापा हो गया था तो खाना खाते हैं थोड़ा ही तब भी मतलब शरीर ज़्यादे मोटापा बन हो रहा था तो उसके बाद जब हम दौड़ना चालू किए सुबह में चार बजे घर से है दौड़ने के लिए तो मतलब मेरा शरीर पूरा फिक्स है अब जो है न शरीर मतलब अच्छा है मतलब ज़्यादे चेहरा मोटापा नहीं है शरीर उसके बाद दौड़ते हैं तो मतलब खाना भी अच्छा से पचता है गैस भी नहीं बनता है दौड़ते दौड़ते अच्छा लगता है दौड़ने से मतलब शाम सुबह में जाते हैं दौड़ने के लिए और शाम में जाते हैं दौड़ने के लिए पहले सुबह में जाते थे उसके बाद जब मतलब दौड़ने से लाभ मिलने लगा तो मतलब शाम में भी जाने लगे शाम में भी छह बजे मतलब आजकल छह बजे जाते हैं उसके बाद पहले मतलब पाँच बजे जाते थे सुबह में दो निकले बहुत सारा गाँव का आदमी सब जाता था मतलब हमलोग देखे तो मतलब जाने लगे अब हम भी जाने लगे मतलब जाते जाते अच्छा लगता है बहुत सारा आदमी सब लेडीज़ सब जेन्ट्स मतलब सब मेरा सब हर फ्रेन्ड सब रहता है और जाते हैं घूमने के लिए मैं गैस की दवाई अभी पहले खाते थे मगर अब दौड़ना चालू किए तो दवाई और सब बन्द हो गई मेरी अब अब हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं दवाई और नहीं खाना पड़ता है दौड़ने से हमको बहुत सारा लाभ मिला और और मतलब लगातार अब दौड़ते रहेंगे सब दिन तक दौड़ेंगे दौड़ने से बहुत सारा लाभ मिलता है और दौड़ मतलब सब दौड़ना सबको दौड़ना चाहिए हम भी दौड़ते हैं